हॅलो उर्वी कशें आसा आं हांव बरें आसा ना गो खंयच्या हायर सेकेंड्री घेवया हांव रावलां दोगांय बाराबोर करया मगो आमी कोर्टा कडेन आसा ती बरी आसा एस एस आंगले बरी आसा आनी सेंट त्रिजाय बरी आसा

म्हणल्यार फेसेलीटी बरी आसा भितरली

नाजाल्यार आमी डायरेक्ट कॉलेजी वचोनच भेट भेट घेतल्यार जाता न्हय मागीर तेंचो स्टाफ कसो आसा तें सगळें विचारून घेवन हय तशें जाल्यार तशें जाता डोक्यूमेंट्स कितें लागतले विचारपा जाय न्हय तांकां

हय हय तें विचारपाकच जाय आं केन्ना या मागीर म्हाका मेळटा मेळटा म्हणल्यार परां बी या हय मागीर तेमगे वर्कींग आर्स आसा न्हय आठ ते दोन म्हणल्यार आसतले

हय परां या थंय विचारून पयलीं तुका सांगता मागीर

तूं रेडी आसा मगो म्हजे बरोबर येवपाक आं एकूच पुरा वेळ रावतली न्हय आमी हय आं बरें